जय झूलेलाल प्रकाश किड्स वेयर मां मां पिंक कलर जी फ्रोक वरिती हुई मुंहिंजी धीअ लाइ उते मूंखे ॾेखारियऊं त मूंखे चययूं ॾाढी सुठी कोलेटी आहे तव्हां ट्राए कयो त मां घरु वञी करे पंहिंजी धीअ खे पाराए करे ॾिठी त हिकदमि कलर में ढल हुई ऐं उनमें अंदर जेके गुल लॻियलि हुया सा सा हटिजी पिया वञनि ऐं इनजो बेल्ट जेको हुयो उहो सॼो निकिरी वियो डायमंड बि निकिरी विया हिक दफ़ो त मां हुनखे जीअं तीअं बडे जे ॾींहं पाराई पर उनखां पोइ अ हुनजो कलर एकदमि सां ई सॼो डल थी वियो सिलाई लही वई हुन मां धागा निकरण लॻी विया ऐं फिटिंग में बि हिकदमि सफ़ा हिकदमि सां ई फिट थी वियसि उनखे ऐं पाए बि न पई सघे बैल्ट बि हिकदमि हुनजो सॼो निकिरी वियो सिलाई उखणंदी पई वञे जरियूं जरियूं जेका इनमें लॻियल हुयूं सॼी उहे जरियूं सरियूं लही वियूं त अ अॻिते खां मां सभिनीनि खे मना करे छॾदमि के प्रकास किड्स वेयर मां कपिड़ा न वठनि सॼा वेकार कपिड़ा थो रखे